ہاں ستارے انسان انسانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کیونکہ ستارے اپنا کام اپن کرتے ہے تو انسان بھی اپنا کام اپن کرنا چاہیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے میرے میرے ماننا ہے